हैलो में अपने डिस्ट्रिक्ट कठुआ च इक्क बारी घुम्मनै दी कोशिश कराना ते केह्ड़ियां केह्ड़ियां जगह न मिगी थोह्ड़ा गाईड करेओ चक्कर मारनै आस्तै अं अं हं अं अं फोन करी लैयो ते केह् उत्थें तुसें मिगी घुम्मानै लेई जाना ठीक